राजस्थान में परिवहन जा पारंपरिक साधन जीअं बेलगाॾी ऑटो रिक्शा बसूं ट्रेनूं लोहे जूं रेल गाॾियूं बसूं टांगो ऊंट गाॾियूं इहे हलंदियूं आहिनि उहो समय सां गॾु गॾु इअं मटजंदियूं वेयूं ऐं हाणे जीअं वंदे भा भारत ट्रेन ओला जीअं ऑनलाइन गाॾी आहे जंहिं सां पाण ऑटो रिक्शा वांगुरु हुनखे पाणि इस्तेमालु करे था सघूं इअं घणेई गाॾियूं बसूं ट्रेनियूं आहिनि जो हिन वर्तमान में प्रचलित आहिनि ऐं हाणे माण्हू पुराणी गाॾियुनि में न वञी करे नई टैक्नीक जूं गाॾियुनि खे इस्तेमालु करे रहिया आहिनि ऐं राजस्थान परिवहन खे अॻियां वधाए विया आहिनि